ہاں میں نے رننگ ورزش کی کوشش کی ہے پہلے میں پہلے میں باہر جایا کرتی تھی رننگ کرنے کے لیے جس سے مجھے اچھا نہیں لگتا تھا باہر رننگ کرنا تو میں نے گھر پر ہی ایک مشین آڈر کر کے منگوائی ہے جس پہ میں گھر پر ہی رننگ کرتی ہوں اور اس پہ رننگ کرنے سے کافی زیادہ مجھے پیر فٹ رہتے ہیں میرے پیروں کی نسیں کھل گئی ہیں اور میری میں پہلے بہت کم چل پاتی تھی پھر بہت زیادہ تھک جاتی تھی میرے گھٹنوں میں درد ہونے لگ جاتا تھا لیکن اب پہلے سے زیادہ میں اسپیڈ میں چل پاتی ہوں اور پہلے سے زیادہ چل پاتی ہوں اور میں اپنی بہنوں سے بھی بولتی ہوں کہ وہ بھی کرا کریں اس سے ان کے پیر بھی فٹ رہیں گے اور میری فرینڈس کو بھی میں بولتی ہوں کہ وہ بھی یہ مشین منگوائیں اپنے گھر پر ہی اور گھر پر ہی رننگ کیا کریں جس سے ان کے پیر فٹ رہیں ان کی پیروں کی نسیں کھل جائیں اور میں اب پہلے سے زیادہ فٹ رہنے لگی ہوں پہلے میرے پیروں میں بہت زیادہ درد رہا کرتا تھا لیکن اب میں جب سے میں نے رننگ اسٹارٹ کری ہے تب سے میں کافی مجھے کافی زیادہ فٹ فٹ رہتا ہے میرے پیروں میں درد نہیں رہتا اور میں کافی زیادہ چل پاتی ہوں اب